हँ हमी आएल छी साफ सफाइमे

नहि दीदी सबमे छै देल झाड़ू पोछा सबमे लागल यऽ

हमू तऽ रोज आबै छियै तऽ अहाँ हमरा लङ ओतए रहै छी जे हम साफ सफाइ कए कए आङनबारी लङ रहै छै

अहाँ तऽ अपन क्लासमे छियै ने हम अपन साफ सफाइ कए कए रसोइया गलीमे छी दिक्कत नहि ने हेतै हम साफ सफाइ नहि करबै तबे ने हम चेकमे पकड़ेबै दीदी हम तऽ साफ सफाइ बढ़िऑंसे करने छियै आ जाहिमे गर्मीके छुट्टी छै तऽ गर्मी छुट्टी छै तऽ आब कचड़ा भए जेतै तऽ तैयो जाकए झाड़ू पोछा देबै आब अभीमे गर्मी छै अहाँ अयबै तबे ने

छथि कागज छै ने आब बच्चा सबके अहूँ खाना पीना बढ़िऑं सऽ नहि दै छियै तऽ अहूँके खिलाफ बच्चा करैया

तेॅं ने कहै छी से आबिके चाभी दैके छै खाली आलू दै छियै अहाँ छोटका बच्चा सबके जे छै हमे रोज आबै छियै हमे रोज आबै छियै अहाँ खाना खाय छियै ने हमरा नहि छै पता खाली आलू दै छियै दोसर सब्जी काटते नहि छियै नहि आओर